एगो साड़ी सिल्क हमराके लेनाइ रहै तऽ हम सोचलियै जइयै सहरसामे दोकानमे देखियै तऽ हम वहाँपर टेम्पू केलियै तारा स्थान महिषीमे तऽ चालिस रुपैआ भाड़ा लगैत छै यहाँसँ सहरसा जाइमे तऽ टेम्पूमे बैठिके हम सहरसा गेलियै ओहिमे दोकानमे गेलियै साड़ीवला दोकानमे साड़ी खरिदैके लिए तऽ सिल्क साड़ी खरिदैके लिए गेलियै तऽ कलर अच्छा अच्छा नहि रहै तऽ हमरा पसन्द नहि भेलै लेकिन साड़ी हमरा मोन रहै बहुत कि एगो सिल्क साड़ी ली तऽ हमरा तऽ पसन्द नहि भेलै लेकिन कहीँ जाइ आबयके लिए एगो साड़ी बहुते अच्छा लैतियै मोनमे रहै जे साड़ी लैतियै गेलियै सहरसा एगो दोकान गेलियै ना मिललै तऽ हम दोसरो दोकानमे देखलियै कहियै देखियै ओ दोकानमे छै कि नहि सिल्क साड़ी आजकल बहुत लोककेँ देखैत छियै सिल्क साड़ी पहिरैत छै बहुते अच्छा लागैत छै कलर बहुते आओर डिजाइन जे होइत छै शादी ब्याहमे पहिरयके लिए कहीँ जाइए आबयके लिए लोक लैत छै पिन्हैत छै हमरो मोन भेलै ली लेकिन हमरा एगो दोकानमे पसन्द भेलै बहुत महँगा दैत छै बहुत मतलब एक हजार दू हजार पन्द्रह सए एना दाम कहैत छै बढ़िआँ साड़ीके तऽ हमरा लइके मोन बहुत रहै ओहिलए कऽ कहलियै ठिके छै एगो साड़ी लेलियै बहुते अच्छा छै बहुते सुन्दर छै लेलियै सहरसासँ फेर चालिस रुपैआ फेर भाड़ा देलियै फेर ऑटो करलियै ऑटो करिके फेर ऐलियै अपना गाँव महिषी तारा स्थान वहाँसे पैदल हमर घर पड़ैत छै कुछ दूरा तब घर गेलियै भेलै